हम सीतामढ़ीमे हमरा सभकेँ इहाँ मने गर्मी जादा पड़ैत छै तऽ गाछ वृक्ष सभ देखैत छियै अखन तऽ सभ काटऽ काटिके हटा देलै तऽ कहाँ जतै आदमी सभ बैठे गाछी एगो लगाबैके चाही जइसे हवा मनेके रहैके चाही साधन रहैत छै हवाके हवामे बैठै छै मने कि हवामे साँस वाँस लेलक अच्छा रहलक ओ शरीरके लेल ठीक भेलक आओर मने कि जइसे

सीतामढ़ीमे सीतामढ़ीमे पानि पानिकेँ भी हो जाइत छै तऽ हमरा सभकेँ गाँवमे नदी हय पोखरि हय पोखरि हइ नदी हइ आओर तलाब हइ चापा कल हइ सभ मने हइ व्यवस्था हइ नदी हमरा सभकेँ गाँवमे कोनो चीजकेँ कमी नहि हइ अइ हइ कि सरकार हइ अभी तऽ मने सफाइकर्मीके बारे मे हइ तऽ स्वछ सफाइकर्मीके लेल कि हइ से साफ सुथरा करैके कर्मचारी सभकेँ लगा देले हइ सफाइकर्मी सभ हइ आओर साफ कयलक रोड ओड साफ कयलक नहि तऽ बरसात होतै तऽ मने कचड़ा भऽ जेतै ताहिसँ बीमारी फैलैत छै एहि लऽ सभ नहि साफ सुथरा कऽ के रखलक साफ सुथरा कऽ के रखलक आओर मने कूड़ा कचड़ा इधर उधर नहि फेकलै सभ डब्बामे रखलक डब्बामे रख करके मने कचड़ा बला बक्साके मानि लिअ उठा पुठाके आओर मन पानि